मैं यात्रा के लिए मतलब अपने देश में ही पसंद करती हूँ और मैंने मतलब सबसे पहले यात्रा मैंने की है महाकाल की जो उज्जैन में हैं मैं वहाँ एक हफ्ते रुकी भी थी और वहाँ मैं आश्रय होटल है करके उस समय मेरा बेटा बैंक में था तो मेरे बेटे के थुरु मुझे वहाँ पर रेस्टोरेंट मिला था रुकने के लिए आश्रय होटल तो वहाँ मै एक हफ्ते रुकी थी तो मैंने वहाँ महाकाल जी के दर्शन किये ओंकारेश्वर गई और म्मलेश्वर गई वहाँ मैंने मतलब बहुत घूमा और वहाँ जो भंडरा चलता है वहाँ जो अन्दर दर्शन करते हैं महाकाल में उन्हीं लोगों को मतलब खाना भी वहाँ फ्री सेवा रहती है तो मैंने खाना खाया जितने दिन मैं थी तो मै वहाँ ही खाना खाया होटल का नहीं खाया फिर उसके बाद मैं ये जो होता है अमरनाथ अमरनाथ की यात्रा की जो बोलते हैं बहुत कठिन होती है वहाँ बर्फ ही बर्फ जमा रहता है तो मैंने अमरनाथ की यात्रा थी वो शिवलिंग जो वो हैं वो बर्फ से ही बनते हैं और कुछ समय के लिए वो समाप्त भी हो जाते हैं तो मेरी इच्छा थी तो मै वहाँ गई थी फिर वहाँ से मैंने कश्मीर घूमा डल झील वगैरह घूमा और वहाँ से फिर मै आके वैष्णो देवी गई वहाँ चौबीस घंटे मतलब दर्शन करने के लिए वहाँ खुला रहता है इतनी भीड़ रहती है और सुविधाएँ भी रहती हैं कि आपको रैस्ट करना है तो आप रैस्ट कर सकते है तो मैंने तो बिलकुल रैस्ट नहीं किया और वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वहाँ एक भैरव नाथ का मंदिर होता है की वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद भैरव नाथ के जरुरी रहता है तो वो देवी जी के दर्शन से ज़्यादा भैरव नाथ के दर्शन करना बहुत कठिन होता है तो वहाँ लोग बहुत कम जाते है पर मैं वहाँ गई थी क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बहुत खड़ी होती हैं तो वहाँ चढ़ना पड़ता है तो उसके बाद मैं नासिक गई थी नासिक में मैंने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किये थे और अब मेरा मतलब टारगेट है कि ये जो बारह ज्योतिर्लिंग होती हैं तो जो बाकि है मेरी मैं उनके सबके दर्शन करूँ